पंज स्टेटां न जेह्ड़ियां इंडिया च जेह्कियां तुसें गी में पंज गै सनानी आं गोवा होई गेई जि'यां आंध्रप्रदेश होई गेई हिमाचल प्रदेश होई गेई हरियाणा होई गेई ते गुजरात बड़ियां न